नमस्ते भैया भैया हमें मथुरा जाना है मथुरा जाना है अच्छा कितने पैसे लगेंगे किराया दो सौ रुपैया औह लखनऊ भी घूमने जाना है अच्छा और घूमना लखनऊ घूमना है मथुरा घूमना है तो दुइ सौ रुपैया मथुरा लगी जाए मा और लखनऊ जाने में कितना लगेगा दो तीन हज़ार लखनऊ में है ह्म्म फिर तो लग जाएगा हाँ हाँ चन्द्रिका देवी है और ये से जाते हैं हम भी ले जाएँगे कितना आएगा ठीक ठीक हमको और जगह जाना है घूमने बनारस जाना है बनारस जाना है कितना पैसा लगेगा किराया किराया अच्छा बनारस बनारस घूमने कब चलोगे अच्छा ठीक है फिर ओके ठीक है नमस्ते भैया